हाँ मैं एक यात्री एक बस का वर्णन कर सकते हैं अगर चालक की सीट पर बैठते हैं देखते हैं कि चालक जो हमारे बस में हमारे ज़िम्मेदारी पर हमारे साथ जो हमारे बस चल रही है हमारे ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं लोग क्योंकि देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए ज़िम्मेदारी कहिए उसमें तमाम यात्री और हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम रोड पे चल रहे हैं तो सामने का तमाम गाड़ी घोड़ा और तमाम इस्कूल के बच्चे तमाम लोग आते जाते हैं तो सावधानी से चलें और उनका फॉलो करें और ट्रैफिक नियम के तहत चलें और बस का सही समय पे कहाँ क्या कब हॉर्न दबाना किस समय पे जाना है उसका ब्रेक फ्यूल और इधर सबकुछ चेक करना है हमको यही चाहिये कि एक अपने यात्रा को मंगल बनने के लिए अपने बस के यात्री और अपने चालक के रूप में हमको अच्छी सुविधा देनी चाहिए